पुलिसफ्रा जोंनि जा समाजारि एबा ओनसोलारि जा गाज्रि थासारि बेखौ जोबोद मोजाङैनो सामलायदों होन्नानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला जोंनि जा फुजा मेलाफोराव जौ जुवा फान्नायखौ बन्द' खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जा इयुन जेनेरेस'ननि फंबाय बिनानावमोनखौ गाज्रि माबानिफ्राय गाज्रि मुवा जानाय सोबनायनिफ्राय जोबोद रैखा खालामदों होन्नानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला आरो लोगोसे जोंनि जा मेइन लामा हाइवेफोर बेयाव बिसोरो हेलमेथ गानि आरो ड्राइविं लाइसेन्स गैयैफोरखौ बिथांमोनहा हमदों आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा आयेननि बेरेखा मावदों बेखौ साजा होदों आरो लोगोसे जाय जाय सुबुंफोरा जे गावनि बेफोरबायदि गाज्रि निसा लानायफोरनि थाखाय दा साजा मोनदों बेफोर गासिबो जोंनि पुलिस आयेननि हेफाजाबाव जोबोद मोजां माबायाव गोलैदों बिफावआव गोलैदों होन्नानै आं सानो आरो जोंनिआव जोंनि समाजावदि बेफोर बायदि गाज्रि हुदा आरो गाज्रि जौ जुवा फान्नायनिफ्राय दि रैखा मोनदों आं बेखौनो जोबोद मोजां मोनदों होन्नानै आङो जोंनि पुलिस आयेननिफ्राय बेखौनो बुंनो सान्दों